कोविड महामारीके सन्दर्भमे हमसभ सरकारके गाइडलाइनसँ तऽ चलिते रही अपन हिफाजतके लेल हमरासभके इलाकामे एकटा गुरीचक लत्ती छै ओ बहुत एहिमे फायदेमन्द रहलैए ओकरा हमसभ कूटि कऽ चूरि कऽ ओकर रसकेँ गर्म कए कऽ पिबैत रही ओ बहुत ही सटीक हमरासभके लेल ओ रहलै मतलब वरदान रहलै आ ओहि सङ्ग सङ्ग दालचीनी गरममसाला एकरोसभकेँ कुटि कऽ लौङ्ग एकरासभकेँ कुटि कऽ ओकरा गरम कए कऽ पानिमे ओकरा पिबैत रही ई हमरसभके कोविड महामारीके सभसँ घरेलू दबाइ बुझियौ कि एकरा उपचार बुझियौ ई चीज हमरसभके रहलै